ہاں میں بہت سی فزیکل کتابیں پڑھتا ہوں آج کل کے دور میں جتنی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اتنا آڈیو بکس آ رہے ہیں جیسے کئی لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں میٹرو میں یا کسی بھی چیز سے تو ان کو اس وقت آسانی ہوتی ہے آڈیو بک سننے میں مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے چکر میں جو فزیکل بکس ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں اور جو ان کا پڑھنے کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے وہ آڈیو بکس میں نہیں ہیں آپ صرف اور صرف سن سکتے ہو مگر آپ جو فزیکل بکس پڑھتے ہو اس میں آپ کی کئی طریقے کی امپرومینٹ آتی ہے آپ کے اندر